समयके संग बिहारके संस्कृतिमे बहुत ही बदलाब आयल छै धीरे धीरे समयके हिसाबसे बहुत चीज़मे परिवर्तन भेलै हँ जेनाकि हम देख़ै छियै हमसभ बहुत छोट रहियै तऽ हमरा दादीमाँसभ छठि पूजामे जे अनरसासभ बनबै रहथिन की जे ठकुआसभ बनबै रहथिन ओ गेहूंक धोक जातामे पीसै रहथिन तऽ जाताँमे बैसिकऽ पीसकऽ सभ दादी चाचीसभ बैसिकऽ पीसै रहथिन आर ओहिसॅं ओ पकवान बनै रहै यहाँ तक की घी भी जे घरमे घी निकालल जाइ रहै ओहि घीसॅं पकवान बनै रहै आओर गुड़के प्रयोग होइ रहै की मानल जाइ रहै जे चीनी मिल परका होइ छै तऽ ओ अशुद्ध होइ छै तऽ दादीमाँसभ गुड़के प्रयोग करै रहथिन गुड़मे ही खीर बनै रहै आओर चावल भी खीरके चावल खरनाके खीरके चावलके भी घरमे उखड़ि समाटमे कूटल जाइ आब जब पैघ भेलहुँ हँ तऽ देख़ै छियै मिल धो लेल जाइ छै गेहूँक धोक मील पर पीसा लेल जाइ छै आओर गुड़के प्रचलन बिल्कुल खतम भऽ गेलै हँ खरनाके खीरमे भी अब गुड़के बदला चीनीके प्रयोग होइ छै आओर आटाकें तऽ कोनो बाते नहि छै जाताँ पर कहियो नहि पिसायल गेलै लोक देख़ै छियै लोककेॅं सूपमे डगरामे मैदाक पक ठकुआ पिरकियासभ रहै छै आर ओ तऽ सभ कीनुआ ही रहै छै तऽ आब सभ किछु कीनुआ कीनुआ ही चढ़ै छै हाथसे कूटल आओर पीसल चीजके प्रचलन लगभग लगभग खतम भऽ गेलय यऽ